पहिले कि रहै कि जे छोटा जातिके मने बड़े बड़ा जातिवला मने देखि नहि पाबै देखै नहि चाहै रहै आओर अँगनामे पहुँचो जाइ रहै तऽ ओकरा अलग मने उधरे बगलमे बैठैऔ आओर अँगना नहि अएथिन तऽ ईसब गलत हइ कि ईसब गलत हइ काहे कि भगवान तऽ दुइगो जाति जनम देलखिन दुइएगो आओर लेडीज आओर जेन्ट्स दुइगो आओर इन्सान अपना से जाति प्रजा मानि रहलै हन अगर कोइ काम आबै हइ तऽ जइसेकि अब रामेजी पार उतरेलखिन ठीक आओर ओहिमेका कतना जाति हथिन नहि छथिन ओ तऽ कोइ पुछैलए नहि गेलै लेकिन सब जाति मिलिके ने ओ पुल बना देलखिन तऽ हुनकर काम तऽ एक गोटाके नाम रहै रामजीके पार होइके तऽ मेहनति तऽ केलखिन सब जाति मिलिके तऽ पार हो गेलखिन तऽ ओहे इन्सानके सोचै सोचैके चाही जे जाति इन्सान मानव तऽ नहि पैदा लेने हइ तऽ हर इन्सान मने ब्लेड कटलासँ तऽ रङ्ग एकही हइ रङ्ग तऽ दुइ नहि हइ आब अपना सभके जाति बनाबै हइ निचा भगवानके रीति हइ मने मानैके चाही लेकिन ओतना नहि मानैके चाही ओतना जतना मानै रहै पहिलुका आदमी आओर पहिले कि रहै जे पहिले आदमी करै रहखिन पूजा पाठ करै रहखिन लेकिन आब हइ से भोलेबाबाके महादेवके कृपा से हर इन्सान अपने अपने घरमे आओर ओ दीदीके दुरा ओहि दीदीके दुरा पूजा करैलउ जाइ छथिन तऽ एहिमे तनि अबके ई जुगमे तनि अच्छा बुझा रहलै हन जे किछु चेन्ज हो रहलै हन अभिओ कोइ कोइ छथिन ओइसन मानैवला जे फल्लाँ जाति हइ ओ बैठकी भेलै भोजमे फल्लाँ जाति ओकरा भोज नहि देबै आओर ओकरा छाँटि देबै एहिमे छाँटैके कोन बात हइ इच्छा हइ अहाँके तऽ खिला सकै छिए नहि इच्छा हइ नहि खिला सकै छिए आओर एहिमे छाँटैके कोन बात हइ दुनिआ जानै अहाँ ई छिए आओर ओ ओ छथिन दुनिआ जानै हइ तऽ एहिसब बात हइ आओर भगवानके नाम लिऔ आओर